मूंखे नृत्य जो सभिन खां सुठो स्टाइल भरतनाट्यम ऐं कथक लॻंदो आहे जो की उनमें असांजी भारतीय संस्कृति जी सुञाणप थो ॾिए ऐं भारतीय संस्कृति जो जेकी महत्व आहे उहो पतो पवंदो आहे उनसां इन लाइ हो माखे सभिनि खीं ज्यादा सुठो वणंदो आहे